आं फरायसालि एबा फरायसालिमायाव भारतारि बिगियानगिरिफोरनि सोमोन्दै फरायनो मोनदोंमोन आं मिथिनाय एबा फरायनाय मुंदांखासिन भारतारि बिगियानफोरनि मादाव भारतारि सानखांफोरनि मादाव आर्यभत्त'खौ आङो मिथिगौ आर्याभत्त'या जादों सासे भारतारि सानखान्थिगिरिमोन सानखान्थि सान्नायाव गोनांथि जानाय एबा नांगौ जानाय लाथिख' अनजिमाखौ बिथाङा दिहुनजेनदोंमोन बिथाङा दिहुन्नाय लाथिख' अनजिमानि गेजेरजों आथिखालाव मुलुगाव मुलुगाव गोनांथि जानाय गासिबो सानखान्थिफोरानो जोङो लाथिख' अनजिमाखौ बाहायनाय जायो बेनिखायनो आर्यभत्त'या भारतनि सासे गेदेर सानखान्थिगिरिमोन बिथां सानखान्थिगिरिया दिहुन्नाय लाथिख' अन्जिमाखौ जों मुलुगाव आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोन्नाय जायो बेनिखायनो बिथांनि बिहोमाया सानखान्थि मुलुगाव जोबोरैनो बिहोमा होलांदों जायनि गेजेरजों सानखान्थि सान्नाय नेमखान्थिफोरखौ लानानै जोङो लाथिख' अनजिमाखौ बाहायनायखौ नुनो मोन्नाय जायो बेबादिनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव सोलिनाय सान्नाय आरो हिसाब गासैबो खामानिफोराव बायनाय फान्नायावबो लाथिख' अनजिमानि गेजेरजों जोङो सोलिनायखौ नुनो मोन्नाय जायो रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो थाइसे थाइनै हिसाब लानो थाखाय लाथिख' अनजिमाया गोनांथार बेनिखायनो आर्यभत्त'या दिहुन्नाय लाथिख' अनजिमाया जोबोरैनो बिहोमा गोनां एबा मुख'जाथाव